تصویر لینے کا اصل مقصد ہوتا ہی ہے کہ ہم یاد بنائیں تصویر کے ذریعے تو اگر ہم اچھی تصویر لینا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تصویروں میں سارا منظر قید کر سکیں اب سارا منظر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز قید کر لی لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہیں جس جگہ پہ ہیں جو انسان موجود ہیں جو لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ ہم گٮٔے ہیں ہمارے اہل و احباب موجود ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کے ساتھ اور اس جگہ کا ایک ایسی اس جگہ کی ایک ایسی تصویریں ایک ایسی پورٹریٹ لیں جس میں وہ سب شامل ہوں تاکہ ہم اس کو یاد کریں اور دیکھیں تو ہمیں دیکھ کے خوشی ہو اور ہم اس چیز کو دوبارہ ویسے ہی یاد کر سکیں اس چیز کو ویسے ہی جی سکیں دیکھ کر اب اچھی تصویر لینے کے لیے ہمیں چاہیے مطلب میں یہ تجاویز دے سکتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے کچھ قدرتی چیزوں کو اچھے سے دکھایا جائے جو لوگ ہیں ان کو اچھے سے دکھایا جائے مسکراہٹ چہرے پہ رکھی جائے جو جس جگہ پہ ہم گٮٔے ہیں اس جگہ کو دکھایا جائے بس اتنا ہی